हा मेडम मूंखे आहे नि हिकु घरु पियो खपे ॾह लख मुंहिंजो बजट आहे अगरि हुनमें मूंखे ॿ रूम हिकु हॉल किचन अहिड़ी रीति जो घरु खपे त तव्हां ॿुधाईंदा

हा हा

हा अने हुनमें फर्नीचर जो छो आहे हुन घर में असांखे एड कराइणो पवंदो कि ॾह लख में फर्नीचर बि अची वेंदो

अच्छा त उहा फर्नीचर तव्हांजो डिसाइडिड आहे कि असां जेको तव्हांखे त उहा चॉइस असांजी हूंदी कि कहिड़ी हुजे अच्छा त अलाए ॿी ॼगह ते तव्हां जेकी ॿुधायव त हुन ॿी ॼगह ते एरो आहे जेको ॾह लख में हुजे हुनमें बि ॿ रूम हुजन उओ एरिओ हिसाब

हा अने हुनमें पाणी जी व्यवस्था कहिड़ी रीति आहे माना चोवीह कलाक हूंदो की कहिड़ी रीति बोर बोर सिस्टम आहे की पाणी कहिड़ी रीति आहे उनमें हा हा हा अने तव्हां जेको इहो ॾह लख आहिनि त उहो असांखे जेकरे ऑनलाईन पेमेंट आहे की हफ़्तन सां आहे की उहा कीअं आहे

हा हा त अधु अधु करे बि असां ॾियूं त ईंअ थी सघंदो नी की हा हा तव्हां मिली करे ॿुधाईंदा न की कहिड़ी रीति हा ठीकु आहे त मां तव्हांसां मिली लाइंदम पोइ त तव्हांजी महिरबानी हूंदी तव्हांजी ॿियो हा